ए माइ गायनाया दामुवा गायदो दामुवा फिसा आरो जोसा मायब्रा गायदो आरो नोङो जाग्रोनाय गायनोबा आघोनसालि गाय फुल फाख्रि दं आघोनसालि दं जाग्रोनाय गायोबा जोसा मायब्रा गायदो दामुवा जोंथ' दामुवा गायखायो नालाय दामुवाखौनो गायदो जोसाया बे हा बोरिहांआव गाय मायब्रायाबो आमफाय दह्लायाव दह्लायाव बे किस्र'खौ गाय किस्र' दह्लायाव किस्र'खौ गाय किस्र'या दामुवा हारांगा आमफ्राय किस्र' दह्लायाव आमफ्राय बे एसे रानज्र दै गोनाङाव दामुवाखौ गाय दामुवा जोसा मायब्राया औ खासिया जावैनांगौ आय खासिया जावैगोरनांगौ खासिया जावैनानैसो आमफ्रायसो फुनानै गायफिन गायदो खासिया जावैयाबा जाया

दानियाथ' दानियाथ' माइ गोदानसो नालाय रनजिद आमफ्राय आयजुं बिसोरथ' खासिया जावैनाङा

रनजिदाथ' दह्लायावनो गायजायो दानिया बिदिनो खासिया जावैनांगौ आय जोसा मायब्रा बावा दामुवा बिसोर गासैबो खासिया जावैजोबनांगौ खासिया जावैनानै गाय आर दैया गैयाबाथ' बे जोसा मायब्राखौनो आघोनसालिखौनो गायजानो गायजाबाय आयजंफोर आयजंआबो गायजायोहाय खासिया गायनाङा आरो आयजंखौ बे माबाखौ गाय फुल फाख्रिखौ हाया दै गैयाबा फुल फाख्रि आमफ्राय बे दुस्रि हाया दै गैयाबा बे दुस्रि फुल फाख्रि बेखौ गाय खासिया जावैनांगौ खासिया जावैयाबा जाया बिसोरो औ बेखौनो गायदो फुल फाख्रि फुल फाख्रि आमफ्राय दुसि सावताल माइ होनो बेखौ माय गोलावा